کھیل کے بارے میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کھیل ایک ذریعہ معاش تو بڑے لیول پہ ہے لیکن ذریعہ انٹرٹینمنٹ ہے ایک ذریعہ ہے جس سے لوگ منورنجن کرتے ہیں جس سے لوگ مطلب یہ باتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ کھیل کر کے وہ اپنے دماغ کے اندر جو پریشانیاں ہیں بہت ساری مشکلیں ہیں گھروں کے اندر اور کھیل کے میدان میں یا کہیں کھیل کھیل رہے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں سے کو در گذر کر دیتے ہیں بھول جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں وہ جہاں وہ رہتے ہیں کھیل کے میدان میں چاہے وہ کھلاڑی ہو چاہے وہ دیکھنے والے ہوں دو میں سے کوئی بھی ہو تو ان کو جو ہے ان میں مزہ آنے لگتا ہے وہ جو پیچھے جو کچھ معاملات ہیں اس کو بھول جاتے ہیں یہ ایک ہیلتھ کے ساتھ ساتھ جو ہے مینٹلی پریپیئر کرتا ہے مضبوط کرتا ہے اپنے آپ میں کہ ہیلتھ کے لیے یہ بہت بینیفٹ ہے کہ لوگ جو پیچھے جو ایک تناؤ ہے دماغ میں ایک ٹینسن ہے بھرا ہوا ان چیزوں کو لوگ بھول جاتے ہیں اور کھیل کی طرف آنے سے جو ہے من ایک پریپئر ہوتا ہے اگر واپس سے اس پریشانی میں آتے ہیں تو اس طرح سے پریشان نہیں رہتے ہیں جس طرح سے پہلے تھے کھیل ایک طرح کا ہمارا جو ہے بیماری کو دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو صحت مند رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کھیلیں گے تو ٹینسن مکت ہوں گے اور پریشانی سے دو چار نہیں ہوں گے